ॿूटनि जो बि पंहिंजी लाइफस्टाइल हूंदी आहे उन्हनि खे वातावरण जो ॾाढो असरु थींदो आहे केरिरा ई अहिड़ा पौधा हूंदा आहिनि जेके सर्दीअ में ॾाढा सुठा खिलंदा आहिनि पर थोरी गर्मी चालू थींदी आहे उन्हनि खे ब प्रोब्लम थियण चालू थींदो आहे ऐं उहे सुकण चालू थींदा आहिनि ऐं केतिरा पौधा अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके स गर्मियुनि में ई सुठा खिलंदा आहिनि उहे जो सर्दी अचण सां उहे मुरिझाए वेंदा आहिनि त उन्हनि खे उन जी सीजन जे अनुसार उन्हनि जी देखभालु कंदा आहियूं जीअं त अगरि गर्मी अचे पई थी त उन्हनि पौधनि जे मथां साओ कपिड़े जो शेड करे ऐं छांव ॾेई करे ऐं अॼुकल्ह त गर्मी बि थोरी वधंदी वई आहे ग्लोबल वॉर्मिंग जे करे त उहा कूलर जो बि असां उपयोगु कंदा आहियूं त थोरो टाइम उन में कूलर जी हवा ॾींदा आहियूं जीअं पौधनि में थधिकार रहे ऐं जंहिं सर्दीअ जा पौधा जेके मुरिझाई था वञनि उन्हनि जे लाइ थोरो खुलियो हिसो रखंदा आहियूं जीअं उस जी उन ते डाइरेक्ट उहा असरु अचे त इन टाइप सां असां उन्हनि जो गमलनि खे बि हेॾा होॾा करे ऐं उसनि में रखंदा आहियूं ऐं सर्दी में उन खे पाणी थोरो घटि ॾिए बो आहे ऐं गर्मीअ वारे पौधनि खे गर्मीअ में थोरो वधीक ॾींदा आहियूं इन तरीक़े सां असां हिननि जी देखभालु कंदा आहियूं